ہیلو میڈم السلام علیکم یہ حیدرآباد کا جو بریک فاسٹ ہے جو کیا ہے اپنا اس کے بارے میں ڈٹیل میرے کو معلوم کرنا ہے کیونکہ میری بچی جو سو وہ جو حیدرآباد کے فیمس ڈشز کے بارے میں پوچھ رہی اور وہ بناؤ میں کھاتی بول کے بول رہی بچی اس کی ڈٹیل ذرا ہم کو ہم لوگ حیدرآباد میں نئے آئے ہوئے ہیں ہم لوگوں کو یہ چیز نہیں معلوم ہے اور اگر آپ کو معلوم ہاں ہم لوگ ممبئی میں رہتے تھے نہیں معلوم ہم اب آئے ہوئے ہیں حیدرآباد کو تو یہاں کی جو ڈش ہے بریک فاسٹ کی وہ ذرا ہم کو اس کی ڈٹیل کے بارے میں بتا دئے تو میری بچی کو بھی کھلاؤں گی میرے پریوار کے لوگوں کو کھلاؤں گی آپ ذرا ڈٹیل بتا دیجیے ہاں اور ایک بات میڈم یہاں کا جو بریک فاسٹ میرے کو نا اچھا رہے کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھاتے تو اس میں کون سا میٹھا اچھا رہتا بریک فاسٹ کے لیے

ہاں ڈبل کا میں سنی کہ حیدرآباد میں ڈبل کا میٹھا بھی بہت فیمس ہے ذرا اس کے بارے میں آپ میرے کو ذرا ڈٹیل بتاتیں تو اچھا رہتا شکریہ میڈم جزاک اللہ